मां त नंढिपण सां ई स्कूल में जितना बि कॉम्पिटीशन थींदो हुयो आर्ट जा या ड्रॉइंग जा मां त ज़रूरु पार्टिसिपेट कंदी हुयमि छो त ड्रॉइंग हेतिरी सुठी कला आहे जंहिंसां असां पंहिंजा भाव पंहिंजा वीचार व्यक्त करे सघंदा आहियूं है न और मूंखे इलाही मतिलबु मुंहिंजा जा माउ पीउ आहिनि उहे बि काई शि का मतिलबु सुठा सुठा कोर्स मूंखे आर्ट जा ड्रॉइंग में कोर्स मूंखे सेखारियो हिक त युनिवर्सिटी आहे देहरादून में इमैजिनेशन फाउंडेशन ऑफ फाइन आर्ट्स हू बि इलाही सुठी आहे हुन में बि सुठा सुठा कोर्स कराईंदा आहिनि और मुंहिंजो त अञा ताईं ज़िंदगी में बस हिक ई लक्ष्य आहे कि मूंखे हिकु कार्टूनिस्ट ठाहिणो आहे कार्टूनिस्ट मां ॿुधायां थी छा थींदो आहे हू मतिलबु असां पंहिंजे फीलिंग्स अछा असां छा सोचंदा आहियूं हुन खे ड्रॉइंग में कार्टून ठाहे करे असां प्रस्तुत करे सघंदा आहियूं ठीकु और हू इलाही मतिलबु जो इंट्रोवट माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि उन्हनि हुननि जे लाइ इलाही सुठो हूंदो आहे छो त हुन खे हुननि खे इलाही प्रॉब्लम थींदी आहे पंहिंजे भाव जो सोचंदा आहिनि हुन खे व्यक्त करण लाइ त इन्हीअ लाइ हू इलाही सुठो हिकु मैथड आहे हिकु तरीक़ो आहे जंहिंसां माण्हू पंहिंजे पाण खे ॾेखारे सघंदो आहे कि हा भई मां हीअं आहियां और मूंखे त बस हीअं ई ठहणो आहे मुंहिंजो त हाणे बस स्कूलिंग बि अथई मतिलबु थी वई आहे हाणे बस रिज़ल्ट निकरंदो त इन्हीअ लाइ हुन जे बाद मां हू ई युनिवर्सिटी देहरादून में जॉइन कंदमि फाइन आर्ट वारी और हू हेतिरी मां मतिलबु ॾिसो आहे हू इलाही सुठी आहे कि मतिलबु माण्हू हुतां सां ड्रॉइंग में कुझु बि ठही सघंदो आहे मूंखे त कार्टूनिस्ट ठहणो ई आहे त इन्हीअ लाइ मूंखे हुते वञिणो आहे बस इहो ई मुंहिंजो हिकु मात्र लक्ष्य आहे कि बस मूंखे हिन खे प्राप्त करिणो आहे